यौ होटलके सुनली अहाँके बहुत नामी हइ होटल होटल अएली हमसभ परिवार अहाँके होटल देखली तऽ बन्द बन्द देखली समयके हम इन्तजार कएली इन्तजार कऽके हमे चल गेली चलि गेली चलि गेली तऽ हम सुनि अहाँके नामी बहुत अच्छा खाना खूब अच्छा दै छिए अहाँ खाइलए जे फरमाइशी करै हइ से फरमाइशी से अहाँ खाना बनाकऽ दै छिए लोकके दै छिए तऽ अहाँके हम इन्तजार कएली अहाँके इन्तजार कएली तऽ अहाँ अएलिए नहि नहि अएलिए हमसभ परिवार घुरिकऽ घर चलि गेली चलि गेली तऽ फेर हम अएली अएली तऽ देखली होटल खुलल फेरो नहि नहि तऽ हमे इन्तजार करैत रहली फेरो हम इन्तजार करैत करैत फेर हमे सभ परिवार बैठिके हमे चलि गेली हम कहलिए ओहि होटलके नामी हम खाना खाके हम तब जएबै हमरा खाना बहुत अच्छा लागै हइ सुनै छी खूब अच्छा खाना बनबै हइके जे फरमाइशी करै हइ से फरमाइशी से खाना बनाके दै हथिन लऽ हमे इन्तजार करैत रही अहाँ नहि अएलिए हमसभ परिवार घुरिकऽ फेरो हमे चलि गेली